हेलो हँ प्रणाम सर हँ बोलिए ने सर अहाँकेँ आवाज आ रहल यऽ हँ हँ आबैए सर तऽ सर अहाँकेँ नाम सुनलिऐ हम अमरजीत कुमार सिन्हा बोलै छिऐ पूर्णिया दरभङ्गासँ हँ सर अहाँकेँ नाम सुनलिऐ मतलब योगा सेशनमे मतलब छात्र सबसँ योगा कराओल जाइत छै अहाँकेँ नाम अहाँकेँ नाम बताबियौ सर हँ जी हाँ

हूँ हँ सर ऑनलाइन क्लास कराबै छिऐ अहाँ अच्छा सर हमरा हँ सर हमराके जानल रहै कि मतलब अथी जे योगा जे कराबै छिऐ मतलब कैसे कैसे करवाओल जाइत छै कोन कोन माध्यमसँ कराएल मतलब कोन कोन योगा अहाँ सिखाबए वला छियै हमरा जे सिखएके छै हमरा योगा सिखएके छै तऽ हम कैसे एकरामे जुड़बै हमर घर हमरा तऽ घर बहुत दूर हमर घर तऽ बहुत दूर छै तऽ हम मतलब वहाँ से यहाँ आबै नहि सकै छियै पूर्णिया तऽ अहाँ बताबु की हम मतलब कैसे एकरामे योगामे जुड़ करल जए हँ हँ हँ हँ हँ रूचि रखए छी योगामे हँ हँ

हँ अच्छा हँ

हँ हँ ई तऽ बहुत नीक छै

अच्छा मतलब एकरामे खाली मतलब योगा सिखाओल जाइत छै यही ने

अच्छा हँ हँ

हँ भोर कऽ हँ भोर कऽ हँ हँ हँ हँ

हँ सर

दुनूके सर एकरामे जे एकरामे जे मतलब कैसे कैसे प्रक्रिया करल जाइ छै मतलब एडमिशन लेल कते मतलब हम तऽ आबऽ नहि सकबै वही रहबै केतना तक पैसा लगै छै आओर की की करल जाइ छै मतलब कोन कोन पेपर

हूँ हँ

बात तऽ नीक कहलियै लेकिन अहाँकेँ अहाँकेँ बात तऽ निक छै लेकिन हमर घर बहुत दूर छै तऽ हम आब नहि ने सकैत छी तऽ ऑनलाइन सर हम हमराके ऑनलाइने करना रहै

नहि नहि

हँ हँ

हँ हँ हँ सर मतलब योगा हमरा जे छै ने ओ हाथ वला योगा हमरा ओ सीखना छै बहुत तरहके योगा